नमस्ते नमस्कार भैया यह कह रहे कि भैया मोबाइल मिल जाएगा क्या पंद्रह से बीस हज़ार के बीच में मिल जाएगा क्या कौन सा इसका और है कोई विवो है ओप्पो यह सब ओके इसका एम आर पी कितना है रेट कितना है दो हज़ार रूपये डिस्काउंट मिल जाएगा तो उसका रैम रैम कितना है रैम हाँ हाँ अच्छा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं इसका हाँ ओके ओप्पो एस जी फाइव जी प्रो ना

ठीक है बताइए

ओके हाँ

एक सौ पाँच एक सौ आठ हाँ ओह एक सौ पाँच या एक सौ आठ जो मेगापिक्स़ल वह फ़्रंट है या बैक है और फ़्रंट का अच्छा हाँ गारंटी कितना है इसका एक ही साल का है ओके एडवांस वेडवांस भी देना पड़ेगा क्या ई एम आई पर लेना चाह रहे हैं सिक्स मंथ का ट्वेंटी परसेंटेज वह तो जीरो परसेंटेज पर होता है ना अब हम दूसरी हम सर दूसरी बार निकलवा रहे हैं तो हाँ सब बढ़िया हैं सही है नहीं नहीं कुछ बाक़ी नहीं सब चलिए ठीक है आ रहे हैं सर नमस्कार सर